हाँ मैं पाँच तारीख जानता हूँ छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ सैंतालीस पन्द्रह अगस्त उन्नीस सौ बानवे छः सितंबर उन्नीस सौ अट्ठानवे नौ अक्टूबर दो हजार चार बारह दिसंबर दो हजार ग्यारह